हेल्ल' देग्लायनोथ' दैज्लांनि बोथोरा जोबोर खस्थ' जाबाय ना बैसागावनो अखायानो दंना मायानो दं ना माइखौनो गायनो मोनदों ना मादों जा जारला जाखाबाय मा खालामबावनांगौ दे अखालि सिमोननि बायदि नंला सिमोन जायथ दै बैसागनिफ्रायनो अखा आरो बारबो दैबो बाना जादों देग्लायबोथ' बानायानो गैया देग्लाय अखाबो गैया खोथियाखौनो देग्लाय दाबो फुहैनो मोनबावानो मा जाबावनांगौ दे जारलासो मोनबाय आङो आरो बोथोराबो सोलाय जोब्बाय मानसिनि माबा सोलाय जोब्बाय गासैबो गाननाय जोमनाय बिदिनो बेरायनाय मानायाबो गासैबो चेन्ज जाजोब्बाय गोदोनि बायदि नंला गासैबो सोलाय जोब्बायानो आरोना